شمالی ہندوستان اور جنوبی ہندوستان کے درمیان کئی نمایاں ثقافتی فرق موجود ہیں یہ فرق زبان کھانے لباس موسم سیاست تعلیم جغرافیہ اور مواقع کے لحاظ سے نمایاں طور پر دیکھے جا سکتے ہیں سب سے پہلے زبان شمالی ہندوستان یہاں کی اہم زبانیں ہندی اردو پنجابی راجستھانی اور بھوجپوری ہیں زیادہ تر لوگ ہندی بولتے اور سمجھتے ہیں جنوبی ہندوستان یہاں تمل تیلگو کنڑ ملیالم اور کوڈاوا جیسی دراوڑی زبانیں بولی جاتی ہیں ہندی کی مقبولیت یہاں کم ہیں کھانے شمالی ہندوستان کھانے میں گندم روٹی پراٹھا دال چکن کڑھائی سالن اور مصالحے دار کھانے شامل ہیں دہی اور لسی عام ہیں جنوبی ہندوستان میں چاول سانبر اڈلی دووسا اور ناریل پر مبنی پکوان اہم ہیں زیادہ تر کھانے ہلکے اور سادے ہوتے ہیں لباس دیکھتے ہیں شمالی ہندوستان مرد عموماً کرتا پائجامہ یا شیروانی پہنتے ہیں خواتین ساڑی یا شلوار قمیص پہنتی ہیں جنوبی ہندوستان مرد بیاشتیی دھوتی پہنتے ہیں اور خواتین کا کانجی ورم ساڑی کو ترجیح دیتی ہیں